میری زندگی کے دوران بچپن سے لے کر اب تک جو میں نے ٹیکنالوجی میں اہم تبدیلیاں دیکھی ہیں وہ بہت ساری ہیں جیسے کہ موبائل کی کے اندر ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں شروع شروع میں جب موبائل چلا تھا تو کی پیڈ والا ہوا کرتا تھا بلکہ ایک بڑا سا موبائل ہوا کرتا تھا اور کسی کسی کسی مشہور کسی امیر آدمی کے پاس ہوا کرتا تھا عام لوگوں کو اِس سے عام لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی تھی کہ وہ موبائل فون خرید سکیں پھر آہستہ آہستہ اُس میں تبدیلیاں ہوئیں چینجیز ہوئے تو موبائل کچھ چھوٹے بن کر آنے لگے اور اُس کے اندر کی پیڈ وغیرہ ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ لوگوں سے خریدنے لگے پھر آہستہ آہستہ اتنے عام ہوئے کہ ہر کسی کے پاس موبائل نظر آنے لگا چاہے وہ غریب ہو یا امیر اور پھر پہلے کی پیڈ والے چلے پھر اس کے بعد ملٹی میڈیا موبائلس چلے چائنیز موبائلس چلے اِس پھر اسکرین ٹچ آئے پھر اُس کے بعد پھر اینڈرائڈ فون آئے تو اس طرح سے یہ بہت ساری تبدیلیاں ٹیکنالوجی میں میری زندگی کے دوران ہوئیں اور اُس کے علاوہ بھی بہت ساری تبدیلیاں جس جو ہماری کام کی جگہ کو متاثر جنہوں نے کیا جیسے کہ کمپیوٹر پہلے اُن کے مونیٹر کی اسکرین پوری ٹی وی کی طرح ہوا کرتی تھی وہ بہت بھاری ہو ہوتے تھے اور تھوڑا ان کو لانے لے جانے میں بھی تھوڑی دقّت ہوتی تھی لیکن اُس کے بعد بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی بڑھی تو اس اُن کی جگہ پر ایل ای ڈی اور ایل سی ڈی اسکرینز آ گئیں تو اِس سے جو ہے اِن چیزوں نے ہمارے کام کی جگہوں کو بہت متاثر کیا اور اِس سے کام اور بہت زیادہ آسان ہو گیا